आंनाथ' जोंंना माबा जाहैबाय ब्रह्म नालाय जेनेबा जोङो ओरैबायदि खालामो जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां जेनेबा नित्य' होग्राफोरा नित्य' होयो नित्य' गैयिफोरा बिदिनो फुर्निमा अमाबस्याआव थांनांगौ जायो जोंनाथ' गामियाव अमाबस्यायाव गामियाव होबाय फुर्निमायाव प्राइमारियाव थांबाय जोंनि नेम बायदियै जों खालामनांगौ जायो ओमफ्राय जों बेफोरबादिनो जों फंसे फंनै जा हायो माने बिदिनो फंसे फंनै बुंबाय आरो जोंथ' नेमाव खालामो फुङाव सिखारबा सानखौ खुलुमनांगौ होनो ओमफ्राय फुङाव सिखारनानै सानखौ खुलुमबाय खुलुमनानै बेबायदिनो आरो सानसुआव बे सानखौनो खुलुमफिनबाय आरो सान हाबनायाव बे सानखौनो खुलुमफिनबाय जोंना बेनो धोरोम आरो बेनो जोंनि देरसिन धर्मआ जों साननानै लायो जोंनि ब्रह्म धर्मखौनो जों मोजां होननानै जों बेखौनो दा फुजिगासिनो दङ जोङो मा ब्रह्म धर्मफोराबो मोननै मोनथाम अनेक रोखोमनि थायो आरो सोरबा फुल बिबारजों माबा होयो माबा जग्य' होयो जोंना बेबायदि नङा आरो जोंना माने सिद्दायैनो बन जाबो सिद्दायैनो मानि जों जग्य' होयो जों बेफोरबायदि खालामो ओमफ्राय बिसोरनि बायदि जों बिदि फुल बायदिसिना बिबारजों जोंहा सावनो मोना जोंना सिद्दा बे सुग'न्धि बायदिसिना होनानै बायदि रोखोम माबा गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमनाय गासैबो जों फिथाइ सामथायजोंसो जों मावो जों जग्य'खौ होयो जों इसोरखौ जों बेजोंनो जोङो फुजियो जों मोनो ना मोना जों मोन्थिया माने जोङो इसोरजोंसो लाबोजानाय नालाय इसोरासो जोंखौ हरदों जोङो जेखौ जों मावनो होदों जों बेखौ जों जग्य' होनानै जों गासैबो जों बेफोरबायदिनो फुजियो इसोरखौ मोननांगौबा माबायदि मोननांगौ जों बेफोरखौ गिदिर गिदिर माबानायाव जों प्रसार'कफोरनिफ्राव जों मोनो जों प्रसार'कफोरा बुंलांनाय बायदि जों मावो माने मावथायनोबो हाया जों फंसे फंनैबाबो जों बुंलांफायो जाय प्रसार'क मालाय बिसोरो मालाय फद फद बुङो जोंहा बेबायदि गोहो गैया माने जों फरायनाय आंथ' आं फरायखानायबो नङा जों माने आंथ' बावलाङोबो खोथाफोरखौ बुंनोबो जों बेफोरबायदिनो पुर्निमा अमाबस्याआवल' बुंहैनाय जायो जों जग जग्दान बायदिसिना बायदि रोखोमजों बिदिनो जग्य' होयो जग्य' होनानै जोङो बिदिनो बोथोराव बिदिनो फुर्निमा अमाबस्या मासावनो मासावनो बेबायदि जानायाव जों दाथ' महालया जालायबाय महालयानिबो जों होनोसैलाय लोखि फुजानिबो जों होयो ओमफ्राय बोसोर गोदानाव बैसागुआवबो होयो बेफोरबायदिनो जोङो फुजियो आरो ओमफ्राय जाय नित्य' हमनि न' लानाय बिसोरो न'खराव होयो फुङावबो होयो बेलासियावबो होयो बेफोरबायदि होयो जोंथ' आं फ्रायानो बांसिनानो बिदि होयो आरो ओमफ्राय साफा सानै बिदिनो निरामिस थायो बिसोरो बेदर फिसा मोनजाया जाला लोंला बेफोरबायदि जाया बिसोरो गोथारैनो थायो मालाय एसे एनै माबानायफोरा बेदर फिसाफोरखौ जायो आरो बिदिनो फुर्निमा अमाबस्याफोराव जग्य' होनांगौबा बेदर फिसा जाया जोंनि माबाया मोनजाथारा एसेबो